नमस्कार

आप अपना आदमी भेजिए आकर देख तो ले उस हिसाब से बताएगा तो बताऊँगा हाँ क्या क्या लगेगा उस हिसाब से होगा देख लेंगे तो बताएँगे हाँ तो आप अपना अपना आदमी भेजिए तब तो अब आने पर देखेंगे कैसे सेटिंग होगी इसके बाद तो बताएँगे हाँ हाँ सोफा भी रहेगा उसमें सब आफिस तो आफिस है उसी हिसाब से बनवाने पड़ेंगे थोड़ा आएँगे तब देखेंगे तो बताएँगे उसको

सोफा भी चाहिए यह पुलिस लाइन के पास है यह पीछे की साइड में है

हाँ तो इसीलिए ना कहा जा रहा है चलिए ठीक है यह नंबर से ट्राई करेंगे ना पहले ठीक है ठीक